تلنگانہ میں یہ کووڈ نائنٹین کی بری وباع پھیلی تھی جس کے لیے سے میڈیا میں میڈیا میں ہر جگہ ہر جگہ یہی یہی خبر خبر آرہی تھی ہر جگہ ٹی وی پہ نیوز پہ ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ یہی نیوز آرہی تھی کووڈ نائنٹین سے کس طرح احتیاط کی جائے اور اس سے کیسے بچا جائے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے اور حکومت تلنگانہ میں اس کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے ہر جگہ یہی خبر پھیلی ہوئی تھی